हांव केपें तालुका असोल्ड्या ह्या गांवांत रावतां आमच्या पंचायत ही खूब तरेन आमकां पंचायत मदत करता जशी की आमकां कसलीय सर्टिफिकेट जाय जाल्यार इनकम सर्टिफिकेट तशेंच आमकां रेजिडेंट सर्टिफिकेट जाय जाल्यार आमचो तलाटी जो आमचो सरपंच आसा तो आमकां बरे तरेन हें करता आमकां रोकडेंच आमचें काम करून दितात तशेंच आमकां वेगवेगळी स्किम्स मेळटा जितून भुरग्यां खातीर ड्रॉयींग कंम्पिटीशन आसता जशें चवथीच्या टायमार भुरग्यांक गणपतीच्या चित्रां काडपाक लायतात तशें आर्ट एंड क्राफ्ट कंपिटिशन आसता बायलां खातीर फुगड्यो आसता नाच आसता वादनाची वापर करून जशी घुमट आरती कंम्पिटीशन अशें बारीक बारीक जीं कंम्पिटीशन आसा तीं आमकां आमच्या पंचायतींतल्यान करपाक मेळटा जशें आमचें पंचायतीचें एक हॉल आसा त्या हॉलाक आमकां जायते तराचे खेळ कसल्यो गेम्स एक्टिविटीस करपाक मेयटात तशेंच नगरपालिका जी आसा पंचायत जी आसा ती आमकां खूब तरांनी मदत करता जेन्ना आमी आमचे वाठारांत जर गटार जर निवळ ना तें आमच्या भलायके खातीर मलेरिया जावपाक शकता जितूंतल्यान आमकां जीं किमसां आसा तीं खूब वाडटात आनी भलायकी मलेरिया जाता ताका लागून गटार जें आसा ते खूब बरे तरेन निवळ करतात गटारान समज उदक जर स्टोर जावन रावता जाल्यार उदक वचपाची वाट करता तशी व्हडलीं व्हडलीं जर झाडां जालात आडेकडे कुशीक जर लोकांक त्रास जाता जाल्यार तीं झाडां झाडां कापतात तशेंच वेगवेगळे जें पेस्टिसायड आसा फर्टिलायजर जे आसा ते ते घालतात खूब तराचें आमकां स्किमी दिता जशी भुरग्या खातीर गार्डन गार्डन जें आसा गार्डन जें आसा तें भुरग्यां खातीर खेळपाक करता तशेंच आमचें आय थिंक कुशावती न्हंय आसा त्या न्हंयेक वचपा खातीर गणपती बुडोवपा खातीर स्टेप्स नाशिल्ली ताज्या ताज्या खातीर स्टेप्स लेगीत केला उदक पिवपाक एक टँकर हें उदक पिवपाक लोकांक थकल्यार बसपा खातीर बसपा खातीर बांक केल्यात तशेंच उदक पिवपा खातीर एक बारीकसो नळ केला जितूंतल्यान फिल्टरेट उदक मेयटा भुरग्या खातीर भुरग्यां खातीर अशें गार्डन केलां खेळपा खातीर तशेंच झाडां वनमहोत्सव ह्या जाता तेन्ना झाडां लायतात वाठारांनी तशेंच वाठार जे आसा ते निवळ दवरतात नितळ दवरतात तशेंच देवळा कडेन देवळांनी जेन्ना टॉयलेट नासता तेन्ना वॉशरूम नासतात तेंवूय आमच्या पंचायतीन ताणी लेगीत बांदला आमच्या पंचायतीन एक स स म्हयन्यांनी जो आमचो सरपंच आसा तो वाटेर चेक चेक करपा येता की वाठार जो आसा तो निवळ आसा काय ना समज निवळ ना जाल्यार तांच्या अधिकाऱ्यांक सांगून तो रोकडोच जाता तितले बेगीन निवळ करपाक प्रयत्न करता तशेंच खंय जर लायटीचो त्रास आसा उदकाचो त्रास आसा केन्नाय समज लायट गेली जाल्यार एकूच फोनूच फोन मारल्या पुरो पंचायतींतल्यान रोकडे मनीस धाडटा डिपार्टमेंटांतल्यान तशेंच गार्बेज जी आसा गार्बेज व्हरपाक जी गाडी येता ती समज जर येवुना जाल्यार पंचायती सांगल्यार पुरो ती रोकडीच पंचायतींतल्यान गाडी धाडटात तशेंच जर उदकाचो जर खंयीय पायप लायन फुटला जाल्यार ती पायप लायन सारकी करपाचो लेगीत जो आमचो सरपंच आसा तो आमच्या लोकांक आदार करता तशेंच जाणट्यांक मनशांक समज जर ब भलायकी अशीच इबाडली जाल्यार जर समज कोणी बरें ना जाल्यार एम्बुलंस सरवीस जी आसा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसता जें पंचायती कडेन तातूंत व्हरून त्या मनशाचो इलाज करता तशेंच पंचायतीची जीं सरपंच आसा ती आमच्या वाटारांतल्या दर एका मनशाक बरे तरेन समजून कसले आमची घराची त्रास आसली जाल्यार कसलोय त्रास आसले जाल्यार तांचे रोकडेंच तें सोडपाचें प्रयत्न करता तशेंच आमची बर्त सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट रेजिडंस असले कसलेय आमकां पंचायतींतल्यान मेळपी बरो फायदो मेळपी जावं किदेंय अशें स्किम्स वगैरा आसल्यो जाल्यार त्यो रोकड्यो आमकां आमच्या गांवांनी कळून दिता तशेंच वेगवेगळ्या तराच्यो ज्यो बायलां खातीर वा भुरग्यां खातीर कुकींग मागीर कुकींग जें आसा कंम्पिटीशन मागीर वेगवेगळे शिवण शिकोपाचें वेगवेगळी योगा शिकोपाचें नाच शिकोपाचे हें आमच्या पंचायतींतल्यान आमकां मेळटा